हमरा परिवारमे हमर हमर परिवारमे हमरमे हमरा परिवारमे ससुरजी हमर पाँच भाय रहलथिन पाँच भाय रहलथिन तऽ पाँचो भायके तीन गो लड़का तीन गो लड़की ककरो दू गो लड़का दू गो लड़की एक गोके रहलै से एक गो लड़का एक गो लड़की एगो एगो भायके चारि गो लड़का चारि गो लड़की एगो भायके रहलै दू गो लड़का दू गो लड़की सभ अपन अपन कोनो इन्जीनियर हइ कोनो प्रोफेसर हइ कोनो मास्टर हइ कोनो कॉलेजके मास्टर हइ कोनो प्राइभेट इस्कुलके मास्टर हइ कोनो कृषिवला काम करैए कोनो हइ तऽ कोनो अभी पढ़िते हइ आ हमर हमरा हमरा ससुरजीके चारि गो लड़का तऽ चारि गो लड़का छथिन तऽ चारि गो लड़का तीन गो बाहर रहैत छथिन एगो घरे किसानीवला काम करैत छथिन तीनू बाहर रहैत छथिन तऽ ओहो मजदूरिए करैत छथिन मजदूरे छथिन मजदूरी करैत छथिन हमरा मायकेमे दस गो मित्र रहलै दस गो मित्र रहलै तऽ कोनोके कोनो डॉक्टर बनि गेल हइ कोनो प्रोफेसर बनि गेल हइ कोनो कोनो कलेक्टर बनि गेल हइ कोनो मास्टर बनि गेल हइ कोनो बाहर जाके नौकरी करैत छै कोनो पढ़ाबैत छै बच्चासभके कोनो कोचिंग खोलले हइ कोनो सरकारी मास्टर हइ कोनो कोचिंग खोलने हइ कोनो कोचिंगमे पढ़ाबैत छै बच्चासभके कोनो प्राइभेट इस्कुले खोलि लेने अछि ओहिमे बच्चासभके पढ़ाबैत छै कोनो बम्बइ रहैत छै कोनो दिल्ली रहैत छै कोनो मद्रास रहैत छै कोनो चण्डीगढ़ रहैत छै सभ सभतरि लाइनमे कमाइत छै हमर बचपनके मित्रसभ